आज कल तो टेक्नोलॉजी पर ही सभी कार्य हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत ही चरम सीमा पर हैं क्योंकि पहले जब हम लोग खेती की खेती करते थे तो उसमें हल से खेती किया करते थे लेकिन आज कल ट्रैक्टर हो गया है जिससे खेती करने में काफ़ी मदद मिलती है और एक अच्छी पैदावार भी उससे मिलती है पहले हम लोग पहले पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था जिससे दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठियाँ लिखते थे पहुँचाते थे लेकिन आज कल बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन है जिससे हम अच्छे से किसी का हाल अपने सम्बंधीयों का हाल समाचार ले लेते हैं लेल ले लेते हैं पहले ऑफ़लाइन फाम भरा जाता था लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है जिससे हमें फ़ॉम भरने में पढ़ने लिखने में काफ़ी मदद होने लगी है पहले पढ़ने लिखने के लिए मोबाइल नहीं था आज कल तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना हो गया है कि मोबाइल भी आ गया है जिससे पढ़ने में काफ़ी आसान होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने को मिलती हैं कि कैसे डेवलप्मेंट बढ़ता है कैसे स्किल बढ़े मोबाइल से ही सब लोग देख लेते हैं पहले हम हम लोगों के यहाँ बाइक नहीं था कार नहीं था जिससे आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन आजकल कहीं जाने के लिए ट्रेन की भी व्यवस्था हो गई है आज कल डिज़िटल हो गया है सब कुछ अच्छा अब अच्छा लगता है कहीं जाने में भी कहीं बाइक से चले जाते हैं सब लोग नहीं तो पहले के ज़माने में सब लोग पैदल ही जाते थे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे लेकिन आज तो हम लोग देश विदेश की सैर कर रहे हैं यह टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ है आज कल सभी लोग कम्प्यूटर भी चला रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल से भी काफ़ी सारे काम हो जा रहे हैं कम्प्यूटर से भी काफ़ी हो जा रए हैं ऑनलाइन फ़ॉम भरने के लिए कम्प्यूटर से जिससे जल्दी हो जाता है और ऑफ़लाइन में पहले फ़ोम भरते थे तो लेट लगता था लेकिन आज कल सब आधे घंटे में ऑनलाइन फ़ाम भरा जाता है इस समय सारी व्यवस्थाएँ ऑनलाइन हो चुकी हैं पढ़ाई लिखाई सब बच्चे भी ऑनलाइन कर रहे हैं रूम ले लेकर सब सब बच्चे कुछ जिसके पास कोचिंग नहीं है कोचिंग कोचिंग में फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है वह ऑनलाइन के माध्यम से तीन सौ चार सौ रुपये में अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ ले रहे हैं और पढ़ाई अपनी जारी रखे हैं